हेलो हँ बोलल जाए हाँ हेलो बोललियै कि जे बोखारमे कोन सा दवाइ अच्छा होतै पैरासिटामोल एकर कोई साइड इफेक्ट भी होतय बॉडी पे हेलो एकरा ई दवाइ से किडनी पर असर भी होतै

हुँ आओर अगर पीरियड्स मे हमरा कोन दवाइ अच्छा ही छै पीरियड्स आबयमे दर्दमे ओकरा लिए हमरा कोन दवाइ खाना चाहिए अच्छा एकर कोई घरेलु उपाय बता सकै छी अहाँ

गरम पानी आओर आओर हॉट बैग आओर कुछ जैसे हुँ अच्छा सर दर्दके लिए कौन दवाइ अच्छा होतै सर दर्दके हांँ जैसे पैर हाथमे दर्द रहै तऽ ओ सब दवाइके कौन दवाइ अच्छा होतै हुँ अच्छा एकर कोई उपायों है घरेलु हमेश सँ तऽ लोक द्वि नहिये नऽ खा सकै अछि एकर कोई उपायो छै जैसे कम किडनी पर असर नहि पड़ै दवाइ खैयै आओर ठीक हो जैयै से कुछ कुछ छोटा छोटा जे उपाय छै हुँ तब आओर की कहै पैर हाथमे जे दर्द हो जाइ छै थाइराइड थाइराइड एक बीमारी अछि तऽ ई गर्दनमे होए हँ तऽ एकर कोई घरेलु उपाय बताबी अहाँ हुँ हँ